ठीक ठीक हाल चाल कहलहुँ जे अपनेसँ गप हतै हमरा रूम मतलब केहन की रूम अछि अपने लग नहि नोर्मल नोर्मलमे क्वालिटी लो नहि होयबाके चाही हमरा सबके रहऽ पड़तै अखन पाँच सात दिन हम सब रहबै तऽ संतुष्टि हेतै तहने रहबै तऽ ओहि हिसाबसँ कनी स्टैंडर्ड रूम देखाउ नोर्मलमे नन ए सी रूम देखाउ

हँ तऽ एकर रेट कहू ने जाहि हिसाब से हम कहलहुँ हँ हमरा दूटा रूम दूटा रूम चाही डेलीके हिसाबसँ डेली मतलब ट्वेंटी फोर आवरके छै ने एहिमे किछु रिबेट हेतै की की अछि की होटलके की अथी अछि रिबेटमे फाइनली से तऽ हम नहि ने बुझबै केँ छै जे कोट की छै अहाँ फाइनली हमरा कहू जे एतेक पाय लागत नहि तऽ हम दोसर देखबै तऽ मैनेजर अपने छियै ने से ई केना हेतै हम तऽ नहि बूझैत छियै आओर हम पाँच दिन पाँच दिन पाँच दिनके लेल अखन हम बुक करब आ भऽ सकैया जे हमरा आओर काज अगर नहि भेल तऽ हमरा रुकऽ पड़ि सकैया

आओर अगर बढ़ि गेल दुबारा फेर हमरा बुक करऽ पड़त ओहिमे इंक्लूड भऽ जेते ठीक छै तऽ हम अथी करैत छी अहाँ रूम पे सबटा देखा दिअ आर दोसरो जे छै सेहो देखा दिअ

जेना एकर कतेक पड़त एकर की पड़ि जायत मतलब ई नोर्मल बला जे हम कहलहुँ ताहिमे ई बतेलहुँ आओर बिजलीके की सुविधा अछि एहिमे पङ्खा चलत नहि मतलब ई छै ने लाइन कटि गेल तऽ फेर हमरा जेनेरटर व्यवस्था छै आओर एहिसँ स्टैंडर्ड रूममे कतेक पाँच हजार एके बेर बढ़ि जायत ओहिमे की सब फैसिलिटी भेटत ओहो देखा दिअ ओहो देखा दिअ

एहिमे कतेक डिस्काउंट अछि दू हजार तऽ ओहोमे कहने छलहुँ लगभग दू हजार ओहोमे डिस्काउंट होयत फेर बढ़िआँ की भेलै इएह भऽ गेल ने जे हम तऽ अपरिचित आदमी छी अपनेकेँ आ ओहिठाम अहाँ कहलहुँ हँ जे ई हम कूपन कोड नहि बता सकैत छी एहिमे कते भेटत से फाइनल हम नहि बता सकैत छी एतऽ कहैत छी हमरा बीच से दऽ देब अच्छा आओर अथी एहनो सुविधा छै यदि हम दू दिन एहिमे रहि आओर यदि हमरा फेर दोसर शहरमे दोसर शहरमे सेहो जयबाके अछि तऽ दू एक दिनके लेल हम बीचमे चलि जाय आ हम फेर पुनः आबी तऽ ई रूम हमर भेट जायत तऽ ओहिमे तऽ हम जे बाहर रहब नहि नहि से तऽ बुक रहत तऽ ओकर तऽ चार्ज अहाँ लऽ लेब दू दिन जहन कि हम हमरा ओहोठाम ओहो आयंँ नहि तऽ कनि विचार करे पड़तै कारण जे हमरा सबके दोसरो शहरमे छै जयबाक ओहोठाम एकाध दिन समय लगतै हँ तऽ हम ई कनी विचार कऽ लय छी हमर पार्टनर जे छथि हुनका से हम विचार कऽ लय छी ठीक